हांव रमेश वेळीप उयलतां तें म्हाजें लेंडस्केप करपाची आशिल्ली हांव किसकोण रावता पाडी पाडी नॅशनल हायव्हे एक थटी फाय आसतलें होय होय नीव बांदला एक हजार देड हजार किलोमीटर आसतलें

ना ग्रील लाॅन मिडल सायडीक ग्रील लाॅन आनी सायडीच्यान झाडां गार्डन टायप अशीं

ना ना थोडी प्लेन आसात आनी थोडी वयर सकयल अशीं आसा हां हां हां ओके ओके एक फिफ्टी थावजंड अशें आसा

आं ओके चड हां हां होय आं म्हणटगीर एक एक सेव्हेन्टी एटी जातली आं आं इतली जातली न्ही आं ओके तिची आनी मात्शी कांयच कमी जावपाना आं तशें आसा न्ही आं आं हां हां ओके डन करुया तर जाल्यार तें हां हां होय होय ह्या एक व्हीका भितर जाय आशिल्लें आं इतलें लागतलें न्ही हां हां आं हां ओके ओके आं हय एक तुमी मंडे अशें येयात

आं ओक आं ओके हालो आं लोकेशन बेग्यान धाडटा हांव होय ओके ओके